खाना पकाना बहुत बड़ी बात है खाना पकाना जब तक किसी का सहयोग न मिले तब तक नहीं सीख पाते हैं और खाना बनाने के लिए माँ के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इतने अच्छे से खाना बनाना सिखाता है माँ का जीवन में सबसे बड़ा उतरदायित्व होता है कि बच्चों को अच्छा खाना बनाना सिखाए और खाना बनाने के साथ साथ अच्छा बना के खिलाना भी सिखाए खाना बनाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि खाना बनाने में बहुत समय भी लगता है और बहुत कुछ सिखाना भी पड़ता है जब माँ ए बच्चों को खाना बनाना सिखाती है तब बहुत सारे चीज़ें सिखाती है जैसे दाल चावल कैसे बनाना चाहिए रोटी कैसी बनाना चाहिए सब्ज़ी कैसे बनाना चाहिए कैसे कैसे मसाले डालना चाहिए इसको कैसे फ्राइ करना चाहिए और जो भी खाना बनता है और कैसे बनता है इस चीज़ की विधि बताती है समझाती है तभी अब हम लोग खाना बना पाते है और ज़्यादा खाना बनाना रहता है तब भी हम सोचते नहीं है क्योंकि उनने हमको बहुत अच्छे से खाना बनाना सिखाया कम बनाना है तो क्या कैसे करना चाहिए ज़्यादे बनाना है तो कैसे बनाना चाहिए और व्यक्ति को कैसे खिलाना चाहिए और जब लोग अच्छे से खाना खाएंगे तभी तो बड़ाई करेंगे और तभी अपने को अच्छा भी लगेगा क्योंकि अपन ने अच्छा खाना बना कर खिलाया है और सारा श्रेय माँ को ही जाता है क्योंकि उसने हमारे को इस लायक बनाया है कि हम दूसरों को अच्छे से खाना खिलाए और अच्छे से उनसे अपनी प्रशंसा कराए क्योंकि अपन खाना अच्छा खिलाएंगे तभी तो प्रशंसा करेंगे और दूसरे व्यक्ति अच्छे से खाना खाएंगे क तभी अपने पे गर्व करेंगे क्योंकि सारा श्रेय माँ को जाता है माँ जैसा सिखाती है वैसे ही बच्चे सीखते हैं अगर माँ कमजोरी कर लेती है खाना पकाने में तो बच्चे को भी फिर वही दिक्कत होती है इसलिए माँ बहुत अच्छे से सिखाती है और हम बहुत अच्छे से सीखते हैं मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया मुझे मेरी माँ पर गर्व है